हँ न नमस्ते मैम

बोलिए क्या चाहिए आपको

तब बताएंगी त फल चाहिए फल बिकता है यहाँ पर मोर उर नही बिकता है फल चाहिए तो बोलिए हाँ सेब है केला है अनार है अंगूर है यही सब तो है अनरस है संतरा है हँ ले लिजीए भेज दीजिए हम दे देंगे उनको पेक कर कर कितना चाहिए

मतलब दस किलो चाहिए पाँच किलो चाहिए कितना चाहिए चलिए ठीक है और कुछ चाहिए मतलब कौन कौन सा फल चाहिए आपको

नहीं चढ़ता है फल दे देंगे अनार दे देंगे केला दे देंगे संतरा दे देंगे अनरस दे देंगे चलिए ठीक है अपने भैया जी को भेज दीजिए हम पैक करके दे देंगे अ पैसा दाम उम त आप पूछी नही कितना में देंगे अच्छा फल आपको भैया ले कर जाएंगे और आप आएंगे तो करेंगे चलिए ठीक है उसको पैक करना है की उसी तरह भेज देंगे

हाँ तो उसका पैसा अलग लगेगा न जो पैक करेंगे तो उसका पैसा अलग लगेगा हाँ चलिए ठीक है नमस्ते ओके बाइ